हैलो जमाइटो मां जया कटनीअ मां थी ॻाल्हायां कुझु समय पहिरों मां तव्हां खे रोटीअ जो ऑडर ॾिनो हुयो उन सां गॾु तव्हां मूंखे कूपन बि ॾिना जेके मूंखे ॾाढा पसंदि आहियां मूंखे तव्हां जो खाधो बि ॾाढो सुठो लॻो हाणे कोई नई डिश आई हुजेव त मूंखे ॿुधायो ऐं उन जी जानकारी मूंखे ॾियो छा मां पहिरों वारा कूपन बि इस्तेमाल करे सघां थी मूंखे जानकारी ॾियो